में ब्याह् कीते दा मेरी घरैआह्ली ते ठीक ऐ मिकी ते नोआड़े कन्नै कोई मुश्कल ते इन्नी नेईं आई हर गल्ल ठीक ऐ सारी ते बाकी लोकें दा मीं कोई पता निं साढ़ा एरिया तुसें ई ग्रांऽ च सब ठीक गै